ہلو لائوا ہوٹل سے بات ہو رہی ہے سر میں نے ایک کھانا آڈر کیا تھا جو ابھی تک میرے گھر پہ پہنچا نہیں ہے میں ڈیلیوری بوائے سے کال کرتا ہوں تو کال نہیں اٹھا رہے ہیں ایک بار پہلے بھی میں ایک بار کھانا آڈر کیا تھا تو آپ کے یہاں سے ایسے ہی ٹیم لگ گیا تھا آنے میں اور پھر اس بار جو ہے میں آڈر کیا اس بار بھی ٹائم لگ رہا ہے آپ کے ڈیلیوری بوائے فون نہیں اٹھاتے ہیں اور آپ لوگ کیسے ہیں کہ آپ لوگ ایسے آدمی کو رکھ لیتے ہیں کام پہ جو سمے کا پابند نہیں کرتے ہیں کبھی بھی بتائیے آپ لوگ کیسے رکھ لیتے ہیں ان لوگوں کو کبھی بولتا ہے میری گاڑی پنکچر ہو گئی تو کبھی بولتا ہے میرے میرے گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تو کبھی بولتا ہے کہ آڈر مجھے ملا تھا کچھ دیروں کے بعد آپ لوگ اس طرح بہانہ بنائیں گے تو کیسے کام چلے گا